भारत में कुझु अहिड़ा स्थान आहिनि जिते असांखे ज़रूरु वञणु खपे जीअं उत्तराखंड में मसूरी हिकु अहिड़ो शहरु जंहिंजी ख़ूबसूरती जहिड़ी आहे उहो ॾिसी करे ई मन मोहक थी वेंदो आहे पाहाड़नि जे वसियल इहो शहरु मसूरी देहरादून खों पंजुटीह किलोमीटर मथे आहे हिन शहर जी ख़ूबसूरती आ किते वॾा वॾा पहाड़ आहिनि वॾा वॾा पेड़ आहिनि हवा जहिड़ी आहे हुते साफ़ खाइणु पीअणु ॾाढो ई सुठो आहे हुते ऐं इहो शहरु ॾाढो ई सुठो आहे

ॿियो शहरु गोआ भारत जो ॾाढी सुहिणी जगहा जाते समूंडनि जो टापू जहिड़ा आहिनि ॾिसण लाइक़ु आहिनि हुते वञी करे बि ॾाढो ई मन मंत्र मूक थींदो आ तंहिंखां पोइ उजैन जी नगरी माहाकाल मंदरु आहे वारानसी जाते त्रिवेणी संगम आहे इलाहाबाद माहाराष्ट्र में सिद्धीविनायक मंदरु आहे घुमण लाइक़ु जॻह अगरि असां हुते वञूं था गणपति माहाराज जा दर्शन कयूं था त ॾाढो ई मनु शांति रहंदो आहे हुते जम्मू कश्मीर वञी करे कश्मीर में वादियुन में घुमो त हीअं लॻंदो आहे असां किते अहिड़ी जॻहि ते आयां आहियूं जिते कुदरत पंहिंजो वास्वो कयलु आहे त इहा जॻहऊं जहिड़ी आहिनि ॾाढी सुहिणी इन हिननि जॻहाउनि ते असांखे ज़रूरु हिकु वार वञणु खपे